बिहार लोकके फुरसत समयमे लोक थोड़ा सा फेसबुक चलबै फेर मोबाइल मोबाइल चलबै छै फेर फेसबुक चलबै छै फेसबुक खोलि कऽ स्टोरीपर किछु ल् स्टोरी रील्स लगबै छै फुरसत समयमे लोक फुरसत समयमे लोक न्यूज न्यूज मोबाइलपर जेना रेडियो होलै रेडियोपर लोक न्यूज सुनै छै समाचार सुनै छै मोबाइलपर लोक आई पी एल अभी चलि रहलै आई पी एल देखै छै क्रिकेट देख रहलै लेकिन मोबाइलपर फुरसत समय लोक गिल्ली डण्टा खेलकु खेलकूद जेनाकि भोलीएबॉल भेलै खेलै छै कूदै छै जेना कबड्डीए अर खेलय खु खेलयमे लोक चलि जाइ छै फुरसत समयमे लोक चलि जाइ छै लेकिन फुरसत समयमे लोक बिहारके लोक खेतिए बाड़ीमे चलि जाइ छिकै जेना फुरसत मिललै खेतीबाड़ीमे चलि जयतै दू दू खु दू खुरपी लए कऽ कमाए लए फुरसत समयमे लोक जेना न्यूज मोबाइलपर न्यूज जेना न्यूज समाचार सुनै छै जेनाकि दु कोइ दुर्घटना भए गेलै किछु अच्छा खबर छै किछु खुश कि खुशखबरी अयलै मोबाइलपर ईसभ लोक सुनैत रहै छै किएकि मोबाइलपर बहुत से लोक व्हाट्सअप व्हाट्सअप चलेनाय फेसबुक चलेनाय यूट्यूब रील्स इंस्टाग्राम बहुत से लोक की की नहि चलबै छै ई मोबाइलके द्वारा फुरसतके मतलब फुरसतके समयमे लोक बहुत से उत्साहके साथ फुरसत समयमे बैठनाय आराम कयनाय योगा कयनाय मतलब बहुत से लोक बहुत सा अच्छा करै छै फुरसत समयमे दु आराम देहके आराम मिल जाइ छै